म्हाका ल्हानपणां सावन नाचपाची खूब उमेद आसली हांव खंयीय जरी कॉम्पिटिशनां आसलीं जाल्यार हांव भाग घेतालें पूण केन्ना केन्ना मोटे मोटे जे इवेंट्स आसताले तातूंत म्हाका भाग घेवंक मातशे फाटीं फुडें जाताले कारण आमची घराची परिस्थिती खूब बिकट आशिल्ली त्या खातीर म्हाका त्या प्रोग्रामांनी वचपाक मेळनाशिल्लें जशें ताचे कपडे जावं कितें हांगा घालपाचें आसताले तें घेवपाक म्हजे कडेन पयशे नासलें म्हणजे आमच्या घरान खूब वायट परिस्थिती आशिल्ली ताच्या खातीर म्हाका फाटीं रावचें पडटालें पूण मनांत एक तीस एक खंत उरताली की म्हाका त्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट जावपाक मेळनासलें पूण आतां जरी म्हाका ती संद मेळ्ळी वर्सां कितलीं जावं तरी हांव पार्टिसिपेट जावपाक सदांच फुडें सरतलें